असां जॾहिं को प्रोग्राम हूंदो आहे त डांस कंदा आहियूं त ॾाढो मजो ईंदो आहे पासे वारा बि ईंदा आहिनि त डांस कंदा आहिनि ऐं कुझु हूंदो आहे त बि डांस कंदा आहियूं गणपति हुजे त बि डांस कयूं गरबा रमऊं चेटी चंड हुजे त बि डांस कंदा आहियूं केॾीमहिल चिंता हुजे त बि डांस करण वेंदा आहियूं त डांस सां मनु ख़ुशि थींदो आहे ऐं चालीहो हुजे त बि डांस कंदा आहियूं हर तोहार में डांस त ज़रूरी कंदा आहियूं त डांस ख़ुशीअ डांस सां ख़ुशी मिलंदी आहे मनु खे गणपति हुजे त बि डांस कयूं जात पात विसारे छॾींदा आहियूं मराठा हुजनि गुजराती हुजनि जेकी बि भाषा जा माण्हू हुजनि त सभिनी खे घुराए करे डांस कंदा आहियूं ऐं डांस खे खूब महत्व ॾींदा आहियूं ऐं डांस करण सां मनु ख़ुशि थींदो आहे ऐं नवरात्रि हुजे त गरबा रमऊं ऐं पासे वारा बि सभु अचनि त वधीक मजा ईंदी आहे सांस्कृतिक प्रोग्राम हुजनि त बि डांस कंदा आहियूं जात पात मिटाए करे सभिनी खे घुराए करे डांस त कंदा आहियूं त वधीक मजा ईंदी आहे